न्यूयार्क पैरिस ताईवान होई गेआ नोआड़े बाद होई गेआ मैदिना होई गेआ होर होई गेआ नोआड़े बाद अरुछा तंबोरा ठीक ऐ एह सारियां